हमरा पास बुनाइ खा सिलाइ खातिर महत्वपूर्ण वस्तु जे छिकै हमरा पास जइसे कि ओ सीकी होइ छै जइसे हमरा ऊन फँसाय फँसाय कऽ स्वेटर बुनाइ करल जाइ छिकै ओ हमरा पास छै ओकरा खातिर हमरा जइसे कि घर गाँवके महिला लोक आ बाजारसँ ऊन लाबै छै धागा लाबै छै सीकी लाबै छै ओहिसँ की होइ छै सीकीमे धागा पैसाय कऽ स्वेटर बनबाओल जाइ छै आ उएह खरिदय खातिर हमरा जइसे कि सीकी चाही ऊन चाही इसभ हम बाजारसँ खरिदय लए चाहै छी जे कि स्वेटर जे अभी बनतै सिलाइ जे होतै बुनाइ जे होतै ओ अच्छासँ होतै अच्छा मजबूत होतै सुन्दर लगतै देखयमे ओकरा खातिर जइसे कोइ भी स्वेटर बुनाइ खातिर जे ओकर उपकरण जकरा कहै छै जकरासँ बनवाओल जाइ छै ओकरामे जइसे कि सि सिलाइ सीकी की कहै छै ओकरा आरो स्वेटरमे ऊन खरिदै छिकै ताकि ओकरासँ अच्छासँ स्वेटर बनाबै छिकै ताकि बाजारसँ कोइ भी जे होइ छिकै कपड़ा जे खरिदै छिकै ओ नहि खरिदय पड़य ठण्ढामे खास करि कऽ ऊनके स्वेटर बनबाओल जाइ छै टोपी बनबाओल जाइ छै मोजा बनबाओल जाइ छै गाँव घरके जे महिला लोग होइ छै ई ठण्ढाके स टाइममे बनबै छिकै अच्छा ताकि ठण्ढ नहि लगय ताकि अच्छासँ पहनै तऽ अच्छा लगय मजबूत रहय टिकाउ रहय ओहि कारण हम बाजारसँ जइसे धागा भए गेलै ऊन भए गेलै मशीन भए गेलै अच्छासँ खरीद कऽ बनबायल जाइ छिकै स्वेटर बनबायल जाइ छिकै आर यही सभ खरिदय लए चाहै छियै